जय झूलेलाल असां असां तव्हांजे ऐप खां हिकु ऑडर बुक करायो हुयो उन में दाल रोटी हुई और ॾाढो टेम ते पहुची वियो ॾाढो सुठो सवाद बि हुयो असांजे ॿचिड़नि बि खाधो असां बि खाधोसीं और उन्हनि जी पेकिंग बि बहुत सुठी हुई असांखे ॾाढो मस्तु लॻो जय झूलेलाल